हलो जी ठीक छियै ने हँ ठीके छियै मछली खरीदय लए एलियै रहए हँ ह्म्म की भाओ दै छियै अहाँ दू सए रुपैए किलो कोन कोन मछली यए कोन मछलीसभ यए रेहू यए कि बुआरी यए गरइ यए सिंघही यए कोन कोन मछलीसभ यए रेहुओ यए हँ हँ कोन मछली केना दै छियै की भाओ दै छियै ह्म्म आ रेहू रेहूए नापू अहाँ हँ वही मछली लेब डेढ़ किलो कर करि देब अहाँ हँऽ हँ ठीक छै हँ आओर कीसभ राखै छी कहै छी आओर कीसभ राखै छियै खाली मछलिए मछली बेचै छियै अहाँ हँ नहि लेब मछली लए लेलियै तऽ बस की करब मीटकेँ रहय देब बस पूछै रहियै जे कीसभ आओर राखै छियै मुरगियो यए हँ हँ रहय दियौ मुरगी की करब मछलिए रहय दियौ मछलिए लेब ठीक छै ह्म्म करै छियै की अहाँ बेच खानके ने ह्म्म चलू ठीक छै तऽ ठीक अच्छा